जी सर बोला जाए आइए सर जी जी जी जी नौलक्खा मंदिर क़रीब क़रीब सेकड़ों देव सब बरस से हैं बहुत अच्छा पुराने ज़माने के नौ लाख में बना हुआ था वह मंदिर अभी भी विख्यात है वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं नौ लाख का मतलब सुनने में आया जैसे नौ लाख का मंदिर और नौ लाख बिघा ज़मीन भी जो ज़मीन अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है कोई इधर उधर सब अपने अपने अधिग्रहण में ले लिए हैं सरकार उसकी खोज बीन भी कर रहे हैं ताकि उसे फिर समेट करके कुछ सरकारी संस्थान खोला जाए एम्स खोला जाए या कुछ और खोले जाए इसी तरह के विचार विमर्श चल रहे हैं और इसके बाद एक है उत्तर तरफ़ बेगूसराय के उत्तर के किनारे है जय मंगला गढ़ वह भी एक बहुत पुरानी एक दर्शनीय स्थान है वहाँ बहुत बड़ा तलाब है जिसमें विदेश विदेशी स्तर पर विदेश पक्षी वग़ैरह सब वहाँ आते हैं लोग वहाँ बिहार करने के लिए देखने के लिए घूमने के लिए आते हैं मंदिर बहुत पुरानी होने कि वजह से लोगों ने उसके बारे में चर्चा की कि आम लोगों का प्रकारतक पदाधिकारियों तक सूचना पहुँचाई जाए उसे फिर जीर्णोद्धार करके अतिरमीय बनाई जाए तो सरकारों ने अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है हो सकता है कुछ दिनों में वह बनकर तैयार हो जाए फिर आइए हमारे सिमरिया जो बिहार का सबसे पहला पूल है जिस पर रेल और सड़क दोनों हैं अभी लगभग पचहत्तर अस्सी बरस होने जा रहा है वह अब वह पुराने स्तर पर है लोड अधिक नहीं ले पा रहा है जिसके विकल्प में ठीक उसके बग़ल में पूर्व से एक नई सड़क बनाई जा रही है पूल बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर बग़ल में सिमरिया गाँव है जहाँ के हमारे बेगूसराय के एक प्रतिष्ठा को सँजोए हुए वहाँ के इस विदुन धरती के सपूत रामधारी सिंह दिनकर जो केन्द्रीय ससंद में भी रह चुके हैं राष्ट्र कवि के रूप से प्रचलित हैं और हमारे बेगूसराय का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं उनका भी घर देखने योग्य है घूमने योग्य है और कुछ ज्ञान प्राप्त करने योग भी है फिर हमारे बेगूसराय में उद्यो औद्योगिक क्षेत्र भी है बरौनी है थर्मल बरौनी वह रफायनरी और उसके बाद फिर बरौनी इस्टेशन जो बेगूसराय के नाम से कम लेकिन रेल के क्षेत्र में बरौनी को ही जानता है यानी रेल क्षेत्र में बरौनी को ही ज़ीला माना गया है विश्व भारत के स्तर पर बेगूसराय कम बरौनी सब जानते हैं तो आदमी बहुत वहाँ से सभी जगहों सभी दिशाओं के लिए गाड़ी मिलती है फिर हमारे पूर्व तरफ़ चलिए एक नया पूल बन चुका है बिगत तो पाँच छः साल पहले जो रेल और सड़क दोनों है वह है ई प्रथम क्या कहते हैं मुख्य मंत्री के नाम पर कृष्ण सेतू जी धन्यवाद धन्यवाद